گڈ مارننگ سر جی سر جی سر میں گوشت والا بول رہا ہوں بتائیے کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں سر ہمارے پاس چکن کا گوشت ہے مٹن کا گوشت ہے اور اس کے علاوہ بڑے کا گوشت ہے تو آپ بتائیے آپ کو کس کوالٹی کا گوشت چاہیے بڑے کے گوشت میں سر دو تین کوالٹی رہتی ہیں اصل میں کیا رہتا ہے اس میں کچھ ہڈی والا گوشت رہتا ہے اس کا الگ معیار ہے اس کا الگ ریٹ ہے اور کچھ بوٹی والا گوشت ہے اس کا الگ ریٹ ہے اس کا الگ معیار ہے تو آپ بتائیے کون سا لینا پسند کریں گے چکن میں سر تین کوالٹی کا گوشت ہے میرے پاس ایک بلیک چکن رہے گا اور ایک دیسی رہے گا اور ایک فارمی رہے گا تو دیسی ملے گا جی سر ملے گا فارمی آپ کو کس معیار کا چاہیے فارمی ہمارے پاس دو معیار کا ہے ایک تو جو لیگ پیس رہتی ہے اس پورا اگر لیگ پیس لیں گے تو اس کا ریٹ الگ رہے گا اور اگر گوشت جس طرح رہتا ہے اس طرح لیں گے تو اس کا ریٹ الگ رہے گا تو آپ کون سا لینا پسند کریں گے جی دیسی کا سر میں بتایا نا ابھی آپ کو کہ دیسی کا دو معیار کا ہے ایک چکن کا لیگ پیس رہے گا وہی دیسی چکن لیگ پیس اور ایک پورا گوشت تو آپ کس طرح لیں گے صرف لیگ لیگ لینا پسند کریں گے یا پورا گوشت یعنی جس طرح رہتا ہے جی جی جی جی جی جی بالکل دوکان پہ ملیں گے آپ آ جائیے آپ کی سیوا کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو سر بھیج دیجیے شکریہ شکریہ